अ' जोंहा है हाजिरा नांगौमोन माबा दुब्लियाव दा आलु आरि गायनायनि मावगोन ना मावा औ आयदाफ्रा अ' ओंखामखौ होगोन दे ओंखामफोरखौबो होगोन ओंखाम ओंखाम जाबाथाय आरायस' होयो आमफ्राय ओंखाम जायाबाथाय तिन छ' होगोन बिदि होयो जोंना ओंखाम अ' बिदिनोखा ओंखाम जाबाथाय ओंखाम जाबाथाय आराय छ' ओंखाम जानायजों जायैजों एखे जाया जानायालाय ओंखाम जानाया एसे माबासिन जायो दामा खम जाबाय आमफ्राय ओंखाम जायाबाथाइ एसे बारासिन जाबाय दामा बिदि ओंखामा मिरामिस होआ दे जोंहा बेदरखौनो होखायो ओं ना बेदर होखायो मिरामिस होफेरा बेलेगफोरखौबो बिदिनो अ' खोनादों अ' खबर लाहरगोन दे ओं जायखिया फैबानो जाबाय बेलेगफोरखौबो लाखायो लानायालाय गासिबनोबो आमफ्राय बिदि मिरामिस होफेरा आरो जोंहा ना बेदर होखायो आमफ्राय दामा एसे माबा ओंखाम जानाया खमसिन जायो आरो आराय छ' जायो जानायफ्रा ओं उम उम ओं ओं बेलेग बेलेग जोंना आलु गायनाय आलु गायनाय उम फैथार हारसिं मानि हारसिं लोगोफोरबो थागोन दे हारसिं जाया उम बेलेगफोरबो दङ हारसिं बाथाय एरानो माबाया जोंनाबो आरो लाग्राफ्राबो एसे बुरजाबाथाय थाब हासिनबाय बिदि हारसिं बाथाय आरो जाया नालाय बारा अ' दे उम अ' दे होमबा